हांजी असां मयूर होटल मां था ॻाल्हायो ॻाल्हायूं अच्छा ॿुधायो ॿुधायो कीअं मतिलबु करे सघंदा आहियूं असां त घणी घणनि माण्हुनि जे लाइ खपंदा हुया तव्हांखे रूम टिनि माण्हुनि जे लाइ खपंदा हुयव त असांजे वटि ॿ ऑप्शन आहिनि हिकु डियुलक्स रूम अथव हुन में तव्हां खे डबल ॿ डबल बेड ॾेई वेंदा ऐं ॿियो ऑप्शन आहे जंहिं में हिकु हिकु रूम में त हिकु हिकु सिंगल बेड आहे जीअं प्राइवेसी बरक़रारु रहे त पोइ हिकु रूम में तव्हांखे हिकु डबल बेड खपेव त तव्हांखे हू बि मिली वेंदव अ असां वटि सुबुह अ मां तव्हां खे सॼी जानकारी हाणे ई थो ॿुधाए छॾियांव असां जी होटल अ में हिकु रूम जो भाड़ो आहे हिकु राति जो अ चारि हज़ार चारि हज़ार में तव्हां जो सुबुह जो मोरनिंग ब्रेकफास्ट उहो कॉम्लीमेंट्री अथव हुन खां पोइ हिक तव्हां खे हिते खेॾण जी एरिआ बि अथव हिते पासे में स्वीमिंग पूल बि अथव स्विम स्वीमिंग पूल बि शाम जो छएं वॻे ताईं खुलियल हूंदो अथव पोइ राति जो बंदि हूंदो आहे पर सुबुह जो जॾहिं महिल तव्हां चाहो चाहियो अ जॾहिं सूरज जी रोशनी अचे तव्हां स्वीमिंग पूल में अची था सघो अ मैम अगरि तव्हां कार्ड पेमेंट कयो था ऑन लाईन पेमेंट कयो था पिया त तव्हांखे हुनजे लाइ हुनजी सुविधा बि मिलंदी पर हुन वक़्तु तव्हां अची करे कैश में था ॾियो त पोइ कुझु न थी सघंदो तव्हांजो इहो जी पे आहे ठीकु आहे अच्छा त मां तव्हांखे डिटैल मोकिले थो छॾियांव हा हिकु वेले जी सॼा हिक वेले जी हिकु माण्हूं जी अ रोटी अथव साॾी टे सौ रुपिया आहे अगि॒र तव्हां ॿई था खणो त तव्हांखे पंज सौ रुपये में अ त पंज सौ रुपये में लंच ऐं डिनर ॿई मिलंदव अगरि तव्हां हिक ई वेलो करणु था चाहियो त साढी टे सौ रुपिया हिकु वेलो अथव हिकु माण्हूंअ जो

हा रूम में अंदर तव्हांखे हिकु नंढो रेफ्रीजरेटर बि अथव ऐं हुन में तव्हां हुन में तव्हां पंहिंजा कुझु बि जेका सामान हूंदा आहिनि तव्हांखे रखणा हूंदव अगरि थधो करण जे लाइ तव्हां हो बि रखे सघंदा आहियो हुन खां पोइ तव्हांखे वाई फाई फेसेलिटी बि अथव फ्री वाईफाई तव्हां तव्हां खे हुते तव्हां अ बेशक वाईफाई पासवर्ड विझी करे केरु केतिरनि बि डिवाइस में यूज़ करे था सघो पर हो वाई फाई तव्हांजे रूम में ई हलंदी हुन खां ॿाहिरि न रूम ऐं लॉबी जामु थी वई हुन खां अॻियां किथे बि सिगनल न हूंदो अथव हा ॿारनि जे लाइ बि प्ले एरिआ अथव ॿारनि जे ॿारनि प्ले एरिआ चोवीह कलाक खुलियलु हूंदो अथव अ गेमिंग एरिआ बि खुलियलु हूंदो अथव पर अगरि केतिरनि कंहिंखे प्ले स्टेशन खेॾणी आहे त उहो उहो हुन हुनजो टाईम हूंदो आहे सुबुह जो ॾहें खां राति जो नवे वॻे ताईं त जेंसि ताईं तव्हां करे सघंदा आहियो ऐं हुन जे लाइ इहो हुन जे लाइ हिकु कलाक जा पंज सौ रुपया अथव पर ॾह ॾह मिंट जा पंज सौ रुपया अथव छोकी प्ले स्टेशन आहे त तव्हांजे पुठियां हिकु अस्टिटेंट बि ॾिय ॾिनो वेंदो असां जो होटल जेको उल्हास नगर स्टेशन खां परे आहे उहो पंद्रहं खां वीह मिंट ई आहे तव्हां कंहिंखे बि स्टेशन मां लही करे पंद्रहं खां वीह मिंट त तव्हां कंहिंखे बि अगरि हुते चवंदव अ मयूर होटल जे लाइ उहो नाले सां ई तव्हां खे हुते होटल जे ॿाहिरां छॾे छॾींदो

हम्म हम्म

अच्छा

हांजी ठीकु आहे ठीकु आहे त उएं बि एतिरो परे कान्हे ऐं उएं बि एतिरो परे कान्हे त तव्हां अची था सघो तव्हां हाणे पेमेंट करे छॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे थेंक्यू मैडम